میں میرے جو باغیچے میں پھول اور پھل اگتے ہیں میں ان کا بہت اچھے سے یوز کرتی ہوں جو فلارس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ دکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں اور جو فروٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے سے آتے ہیں میں نے کچھ ویجیٹیبلس فروٹس بھی لگائے ہوئے ہیں تو میرے لیے وہ کاروبار کا ایک ذریعہ بھی بن جاتے ہیں کیونکہ جو پھول ہوتے ہیں میں انہیں بیچ کر انہیں توڑتی ہوں انہیں بیچ کے ان کی مالا وغیرہ بنوا کے انہیں بیچ سکتی ہوں جس سے میرا کاروبار بھی چلے گا اور میرا گھر بھی خوبصورت لگے گا میرا باغیچہ بھی اچھا لگے گا اور میرا کاروبار بھی چل سکتا ہے اسی طرح سے جو میرے فروٹس ہیں اور ویجیٹیبلس جو آتے ہیں پھل سبزیاں وغیرہ انہیں بھی میں میں اپنے گھر میں بھی یوز کر سکتی ہوں اپنے گھر میں ہائیجینک طریقے سے اسے کھانے میں یوز کر سکتے ہیں اور یا پھر ہم انہیں کسی کو دے سکتے ہیں یا پھر ہم انہیں بیچ بھی سکتے ہیں اسی طرح سے پھول میں اپنے گھر میں بھی سجا سکتی ہوں میں اکثر اپنے گھر میں گملوں میں پھول سجایا کرتی ہوں مجھے فریش فولس بہت پسند ہیں اور ان کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھی لگتے لگتی ہے اور جو ویجیٹیبلس اور فروٹس وغیرہ ہیں وہ تو کھانے سے اور وہ لگانے سے بھی فائدہ اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ان میں پروٹین وٹامن ہوتا ہے تو باغیچے کے جو پھول ہوتے ہیں اور جو فروٹس اور ویجیٹیبلس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے لیے یوزفل ہوتے ہیں جوکہ ہماری ڈیکوریشن میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں اگر وہ ڈیمج بھی ہو جاتے ہیں تھوڑے ٹائم بعد تو ہم انہیں دوبارہ اسی مٹی میں دبا کے اس کو دوبارہ سے فلاور بنا سکتے ہیں اور ایسے ہی فروٹس وغیرہ ہیں ہم اس کے سیڈس کا یوز کر کے اور زیادہ پلانٹس بنا سکتے ہیں اور زیادہ اس سے ہماری بہت زیادہ ترقی بھی ہوگی ہمارے کاروبار میں اور ہمارا ہم جو میرا ہمارا شوق ہے وہ بھی پورا ہو سکتا ہے فلارس وغیرہ لگانے کا فروٹس لگانے کا تو یہ میرے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے پھول اور پھلوں کو لگانا انہیں انہیں سجانا ڈیکوریٹ کرنا ان کا یوز کرنا انہیں بیچ دینا یہ سب بہت ہی اچھا ہے